समस्तीपुर जाय लिए टेम्पू छै मोटरसाइकिल छै बसो चलै छै मार्शलों छै रोड बढ़िऑं रहै छै तऽ ठीक रहै छै जादा भीड़ भड़क्का रहै छै तऽ मोटरसाइकिल के एक्सिडेंटो होइके डर होइ छै आदमीके जोखिम भऽ जाइ छै पएरो टूटि गेल हाथो टूटि गेल आ की कहै छै जे ओकरा अपना शरीर पर जखम भेल तऽ डॉक्टरो कन जाय पड़ल बैदो कन जाय पड़ल दबाइ लागल भीरो लागल बहुत तरहके उपद्रब देहमे भऽ जाइ छै आ ओन्ने से पाइ कौड़ी सब खर्चा अपन लागैये लेकिन की करत जदी कम सम रहल तऽ ठीको भऽ गेल बहुत रहल तऽ बहुत जीब एहन छथिन जे चलियौ जाइ छथिन आ चलियौ जै छथिन तबियत खराबो भऽ कऽ बहुत बिकलाङ्गो भऽ कऽ रहै छथिन बहुत हाथो पएर टूटि जाइ छनि बहुत पएर कैटियो जाइ छनि होस्पिटलमे पएरो काटिके हटा दै छनि हाथो काटिके हटा दै छनि इएह सब तरहक बात रहै छै अपना दू चक्का से गेलहुॅं तऽ ओहो सही रहल आ कही ओहन भेल अल्टर बेटा रहल अल्टर घर बला रहल जेनाकि दारू शराब बला रहल तऽ ओहिमे अपनो गिर सकै छथि तऽ धक्को मारि सकै छथि हुनको जोखिम भऽ सकय छनि अपनो जोखिम भऽ सकै छनि इएह सब तरहक बात रहै छै आओर की बताबो हम तऽ एतऽ आयल छी अपन सब ढंगके अपन परिचय दैलिए दूगो बेटा छलै एगो बेटा हमर गुजैर गेलाह एगो पत्नी पोती यऽ एगो पुतोहू यऽ आ अपन हम कुट्टी काटै छी एगो गाय राखने छी पो गाय पोसै छी गोबर कर्सी उठबै छै कुट्टी काटै छी घास आनै छी बालि तालि छिलै छी इएह सब तरहके अपन खाना पीना केनाहू बनबै छी केनाहू गुजर करै छी कोनो साधन नहि यऽ एगो घर बला बूढ़ छथि हुनका लऽके केनाहू दिन काटै छी आओर की बताबु हम्मे तऽ बहुत मुश्किलमे पड़ल छी बुझलियै ने लेकिन की कहै छीकै जे इहो बात होइ छै जे बहुत जीब एहन होइ छथिन जे अपनो सब चीज करै छथिन हम तऽ अपने किछु नहि करै छी एगो गाय गोबर उठेलहुॅं घास पात उन्ने अन्ने सब केलहुॅं अपना घरमे रहलहुॅं तहन भगबानोके एक आध गो भेल तऽ भजन गाबि लेलहुॅं शादी विवाहके भी गीत गाबि देलहुॅं जनउओके गाबि देलहुॅं मुरनोके गाबि देलहुॅं इएह सब तरहक बात चलैत रहै छै हम अपन करै छी केनाहू अपन गुजर करै छी अपन मैथिली भाषामे अपन बोलै छी बोलय लए आयल हम छी आओर आब सब समस्त परिवार हमर गाड़ी घोड़ा यऽ अखन आदमी नहि यऽ बहुत प्रॉब्लममे हम हम पड़ल छी आब आगू की बताबो आगू तऽ हमर बहुत समस्या खराबी यऽ एगो पुतोहू यऽ बिधबा यऽ एगो पोती यऽ ओहो बेकारे यऽ कोइ कामके नहि यऽ अपने दू परानी रहै छी खेती पथारी अपने खेतियो चलि जाइ छी कहियो अपन घासो लऽ अबै छी कहियो कुट्टियो काटि लै छी कहियो मालो जाल के इएह सब तरह के हमरा बात होइत रहैये बहुत इएह सब ढंग से हम चलय छी की और बताबू